ہلو گڈ ایوننگ جی ہم اسٹیشنری کی شاپ سے بول رہیں جی ہمارے پاس اسٹیشنری کے سارے سامان مل جاتے ہیں آپ کو کیا کیا چاہیے جی جی ہمارے پاس سب جی ہمارے پاس سب چیز مل جائے گی ہمارے پاس ایک نمبر کی کوالٹی ہوتی ہے ہر چیز بہت اچھی ہوتی ہے پیپر بھی سب چیز ایک نمبر کا ہوتا ہے کوئی ڈیفکٹیو پیس نہیں ہوتا آپ کو بال پین میں کیا کیا چاہیے بال پین میں جیسے کون کون سی کمپنی کی چاہیے سارے کمپنی کے مل جائیں گے جیل پین چاہیے کیش وغیرہ مل جائیں گے آپ ہولسیل کے ریٹ پہ لیں گے تو آپ کو کم پرائز ملے گا اگر آپ ایسے ہی لینا چاہتے ہیں تو تھوڑا آپ کو چھوٹ دے دی جائے گی آپ کیسے لینا چاہتی ہولسیل کے ریٹ پہ جی یہ آپ کو ایسے ایک پینسل تو ویسے نارملی ریٹ پہ تو پانچ روپئے کی ملتی ہے لیکن اگر آپ ہولسیل کے ریٹ سے لیں گے تو پر پینسل آپ کو تین روپئے ملے گی تو اس حساب سے آپ کو ہولسیل کے ریٹ پہ مل جائے گا آپ کو اور بھی کچھ چاہیے ہماری دکان میں اور بھی بہت طرح کے ورایٹی ہے جیسے بچوں کی کتابیں بچوں کی رائٹنگ بکس اسکیچ نیم سبھی طرح کے نا اسکیچ ورایٹی ہوتی ہے اور ان یہ چاہیے آپ کو جی ہمارے پاس سب اویلیبل ہے میم آپ کو کوالٹی ایک نمبر کی ملے گی ہماری شاپ سے پرائز آپ کو کیسے چاہیے کس رینج میں چاہیے آپ یہ بتا دیں گی تو میں اسی حساب سے بتا دوں گی آپ کو کہ آپ کو کیسی مل جائے گی آپ کی رینج کیا ہے وہ بتا دیجیے جی میم مل جائے گی جی جی ضرور جی آئیے ہمارے شاپ جی آپ آ کر کے چیک کر لیجیے ایک نمبر کی کوالٹی ہوگی آپ ہمارے شاپ پہ آ کے وزٹ کر لیجیے اوکے